हेलो क्या मेरी कैब चालक से बात हो रही है भैया अभी मैंने पंद्रह मिनट पहले मैंने एक आपकी कैब बुक की थी लेकिन मैं अब उस एप्लिकेशन पर देख पा रही हूँ की आप पिछले पंद्रह मिनट से एक ही आप एक ही जगह पर खड़े हुए हैं तो क्या आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं क्योंकि मेरे को अभी परीक्षा देने भी जाना है लेकिन भैया अगर आप इतनी आप आपको अभी पंद्रह मिनट लगेंगे इसमें तो मेरे को थोडी देरी हो जाऐगी वहाँ पहुँचने में तो भैया आपके पास मेरी लोकेशन है मैं आपको वापस बताऊँ तो भैया आपको क्या करना है आपको अभी थोड़ा आगे जाना है आगे आपको दो गली छोड़ के सीधे हाथ की सीधे हाथ की ओर मुड़ना है उसके बाद आपको थोड़ा सीधा चलना है वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगी तो भैया आप थोड़ा जल्दी आईयेगा क्योंकि मेरे को वहाँ पर भी जल्दी पहुँचना है तो ठीक है आप अभी पंद्रह मिनट में आ जाईये फिर फिर मैं आपको वहीं पर मिल जाऊँगी आप मुझे वहाँ से ले लेना